हँ अक्सर हम सभ कहीं आन जान करै छी तऽ हमरा सभके हमेशा जादातर लेट या पहले हो ही जाइ छै जाहिसे कि हम सभ अपना गाँव देहातमे हमरा सभके यहाँसँ रेलवे स्टेशन पन्द्रह किलोमीटर दूर बा आओर यहाँसँ जइसे कि हम सभ आटोसँ गेली बस स्टैण्ड बस स्टैण्डसँ जइसे बस पकड़ली मेजरगन्जसँ तऽ रीगा जाइके लेल बस पकड़लीह तऽ कितना बेर ई होइ छै कि जइसे कि बसके खुलेके समय बा आठ बजकर पन्द्रह मिनट आओर ओ खुल रहल बा साढ़े आठमे आओर वहाँ ट्रेन बा नओ आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर तऽ एहि जगह पर पन्द्रह मिनटमे पहुँचेसँ देर तऽ जरुर होइ छै एहि जगह पर हम लोग कुछ इन्चार्ज जे होइ छै ओकरा सभसँ कहै छियै कि अहाँके एना बसके ड्राइभर काहे लऽ करै छै तऽ ओसभ कहै छै कि यहाँ पैसन्जर पुराबैके चलते दू रुपैआ कमाइके चलते इसभ चीजके अनदेखा कऽ कऽ चलैके होइ छै जेकरा चलते कि हमर एनय बहुत जादा आदमी सभके इसभ चीजसँ गुजरैके पड़ै छै आओर यहाँ सभ चीज देखभाल कऽ कऽ चलैके होइ छै जइसे कि ट्रेन पर भी हम कभी कभी खड़ा रहै छी प्लेटफॉर्म पर तऽ वहाँ भी ट्रेन लेट हो जाइ छै आओर एकर शिकायतके कोइ निदान हम सभ न कर सकै छी जब हम सभ जाइ छियै टिकट घरमे तऽ वहाँ कहै छै कि ट्रेन पीछेसँ लेट करै छै कोनो भैकम कर दै छै कहीं कोइ खराबी हो जाइ छै तऽ एहिके चलते लेट अबै छै पर सरकारके इसभ चीज बहुत ही जादा सोचैके हौते कि हमरा सभके जीवनमे सभसँ महत्वपूर्ण चीज बा तऽ ओ एगो समय बा जेकराकि हर सभके देखैके चाही आओर सभ एहि सभ बारेमे हम तऽ जादा कोनो किछु न बोल सकै छी पर इसभ चीजके लोकके समझैके चाही आओर जइसे भी ट्रेन जाहिसे लेट होला तऽ सरकारके ई एगो नियम लगाबैके चाही यदि ओ दस मिनटसँ जादा लेट होइ तऽ ओकर पचास परसेन्ट पैसा भी वापसी आ जाइके चाही